गायके लेके आब कीनके आबय छियै तब ओकरा लेके बेचै हियै गायके लेके आबै छियै खाना भी दै छियै पानी भी दै छियै ओकरा लेके आओर चारा भी लै छियै चाराके ओकरा दूध गाभिन करय छै गाभिन होके तब दूध बच्चा दै छै बच्चा दै छै तऽ बाछी होइ छै तऽ राखि लै छै बाछा होइ छै तऽ बेच दै छै आओर गायके दूध होइ छै ने तऽ लेके सेन्टर नपबै लऽ चलि जाइ छियै तब लेके जाइ छियै तब बेच सेन्टरमे नपा बेचके जे भाव होइ छै सएह दै छै आओर ओहि पैसा लेके आ जाइ छियनि घर पर घर से गाय गोबर दै छै तऽ गोबर देके आओर खीयबै हेबै छै खेतमे ले जाइ छै तऽ खेतमे उपजा भी होइ छै आओर उपजा होइ छै तऽ फिने गायके गोबरके लेके गोबरके लेके ले जाइ छै ठोके आ ठोकै छै तऽ सूखि जाइ छै तऽ सूखिके तऽ फिने घरमे खाना भी पकबै छियै आओर जलाबन भी आओर गायके गोबरके जरनाके बेच भी दै छियै आओर गायके दू गायके लिए कीनके आनै छियै तऽ बच्छा भी दै हइ नहि तऽ ओकरा बाछी होइ छै तऽ राखि लै छै आ बच्छा होइ छै तऽ बाछा होइ छै तऽ बेच दै छै कसाइ हाथे आओर कसाइ भी एना काटिके आओर बेच दै छै इंसा आदमी आओर हइ ने बाछी होइ छै तऽ रक्खै हइ आओर बाँझिन बाछी बाछी बाँझिन हो जाइ छै ने तऽ लेके ओकरा कसाइ एकदम देखै छै बच्चा होइ छै की नहि चारिके छओ सात महीना नहि होइ छै तऽ आर किसान थक जाइ छै तब लेके कसाइ हाथे जा लेके जाइ हइ तब कसाइके हाथ बेच दै छै बेचलाके बाद हइ ने कसाइ ओकरा काटै छै काटिके आओर बेच दै छै आओर जानबरके भी खिला दै छै आओर आदमी भी खाइ काटिके गायके आओर हइ ने गाय के दूध भी दै हइ तऽ गायके दूधके हइ ने अथी पेड़ा भी बनै छै पेड़ा बनिके आओर हइ ने दोकान हाथे बेचै छै दोकान बलाके हियाँ जाइ छै तऽ बेच दै छियै तऽ बेचके तब पैसा भी दै छै से लेके आबै छै ओकर भी फलना आओर एना गायके गायके चारा आरके लेके आबै हियै ओकर बाद फिर भी देखभाल करै छै तऽ फिर भी बच्चा दै हइ तऽ लेके आली तब बेचली ओकरा तीन सेन्टरमे मे जाके देली फेर तऽ नपेली नपा उपाके तब ओकर अच्छा से पैसा ले के अयली तब खाना पीना आर खयली आओर फिर भी गायके गोबरके बेच उचके आओर जरना आरके पैसा भी कमाइ छै आओर गोइठा भी ठोकिके आ पैसा कमाइ हीयै आओर गायके लेके भी चरबै जाइ छै एक दूसरे हाथे पोसिया भी लागै छै गायके बाछी होइ छै तऽ पोसिया भी लगा दै छियै पोसिया लगा उगाके ओ भी ओकर बच्चा भी दै छै तऽ ओ पोसिया लागल गायके फिर भी दे दै छै पैसा की हँ एत्ते की खरीद लै छियै हम आओर हइ ने लेके जाइ घर पर लेके आबै छियै तऽ फिर ओकरा देखभाल अच्छा से करै हियै तऽ गायके फिर गाभिन होल तऽ बच्चा देलक देके आयल तब ओहिमे रखली फिर गाभिन बच्चा दू दूध आर दूहलक तब खा आर दूध आर लेके बेच देब सेंटरमे जाके तब अयलै लेके तब पैसाके रखली फेर गोबर ठोकली आओर हइ गायके खाना आर देली भूस्सा आनली खीयबै गायके पैसा से आओर फेर भी खिया पियाके और सूपर भी देली और गाय के लिए बच्चा भी